अहाँके रेस्टोरेन्टसँ जे हम खाना ऑडर कऽ कऽ करलिए रहै ओ हमरा फेर अहाँके खाना हमरा बहुत नीक लागल रहै हम चाहैत छी जे अहाँके खाना फेर हमरा मिलै ई वजहसँ फेर हमरा खाना चाहै चाहैके अइ